نہیں ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے کے لیے ہمیں پیسہ زیادہ ہونا چاہیے اگر ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ ہو تو ہم تھوڑا ہی انوسٹ کر کر اسے اپنے کاروبار کو ترقیوں پر لے جا سکتے ہیں ایک اس ٹائم نئی جنریشن نئی سوچ ہماری سوچ میں تبدیل ہونی چاہیے ہمارے اندر کچھ کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اور کسی بھی چیز میں ہچکچاہٹ نہیں ہونا چاہیے ہم کوئی کاروبار ہم شروع کرنا چاہیں پرسنلی تو ہم اس میں تھوڑا بھی انوسٹ کریں تو دل سے کریں اور کوشش کریں اور اپنا پورا اپنی پوری پوری کوشش کریں کہ ہم اس کام کو بہت ہی اچھے سے اور نیک نیت سے کریں اور سب سے اہم بات دل صاف ہونا چاہیے ہمارا کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا بھی اگر اس میں لگائیں تو ہم سب سے پہلے خود میں اتنی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے کہ تھوڑا بھی کچھ ہو تو مایوس نہ ہوں اور خود کو ہمت دیں اور اپنے کاروبار میں تھوڑا بھی انوسٹ کریں تو اس کو بلندیوں پر ترقیوں پر لے جانے کی ہمت طاقت اور قوت ہونا چاہیے